जोंनि क'क्राझाराथ' मोजांलै जायगाया दा जेरैबो सुबिदा जाजोबबाय कलेज तलेज जाजोबबाय माबा लामाफ्राबो क्लियार जाजोबबाय मोजां बयबो सुबिदा नुहुरबाय दा जोंबो ओंखायनो क'क्राझार एरिया खौ जों मोजां मोन्दों जोंनि जायगाखा बेनो आरोखि दा जेरावबो कलेज तलेज जाजोबबाय खाथि खाला मोजांनो दखानफोरबो दं मोजां मोजां जालांजोबबाय गासिबो जों बेखौनो हासथायो आरोखि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट खौ जों मोजां मोनदों बेनो बयबो सापर्ट होयो मोजां होननानै दा बे जेरावबो कलेज ओंखार जोबबाय मेडिकेल कलेज बिदिनो इउनिभारसिटि बानायगासनो दं जोंनावबो मानसिया बांगासिनो दं ओमफ्राय बयबो मोजां मोननानै